म्हाका जेवण करपाक खूब आवडटा हांव ल्हानपणीसान जेवण करीत आयिल्लें सो म्हाका जेवण करपाक खूब लायक आसा तितूं भितर हांव चिकन पुलाव फ्राइ चिकन सांसव हें हांवें रांदतकीर म्हाजे घरांतले लोकांक खूब आवडटा तेच भशेन जेन्ना केन्ना घरांत बर्थडे आसता फंकशन आसता तेन्ना जे हांव वस्तू करतां जेवणाचे ज्यो प्रकार करता ते तांकां खावूंक खूब खुशी जाता ते म्हाका सदां अशे म्हणटा तुका जर अशी एक आवड आसा रांदपाची जाल्यार तूं तुजी कला भायर कित्याक दाखयना अशें तीं म्हाका सांगतात तुजो तूक जो छंद आसा तो लोकां मुखार हाड अशें म्हुणून तीं सद्दां म्हाका सपोर्ट करतात तेंची प्रतिक्रिया म्हणल्यार ती म्हाका सदांच सपोर्ट करता की आपली तूं कला भायर हाडून लोकांक दाखोवची कितें तरी इन्कम करचें अशी तांची एक प्रतिक्रिया आसा त्याच भितर म्हजें हांव जें कामार थोडे लोक आसात तांकांय रांदून हाडून दिता तेंकांय म्हजें जेवण खूब लायक जाता आनी तिवूय म्हाका तशेंच हें करता की तुजें जेवण इतलें बरें जाता जाल्यार तूं कित्याक अशें एक स्टार्ट करना वेवसाय असो पूण फेमिली फेमिली ल्हान भुरगें आसा ताका लागून म्हाका हें सगळें करपाक फाव जायना